हेलो हम अङ्कित झा बाजै छी गाम महिषीसँ हमरा एगो कैब बुक करैके छै जे हमरा अपन भगिनीके बिआहमे महिषीसँ मधुबनी जाइके छै आओर ओ ममतलब लेट नहि हुअए कियाकि हमरा बड़ जरूरीमे जाइके छै आओर हम पहिनहि बहुत लेट भऽ गेल छी अपन काजके वजहसँ तऽ मतलब आरामेसँ आओर जल्दिए कनिटा हमरा काल्हि निकलैके अइ भोरमे आओर हमरा बेसी पैघो गाड़ी नहि चाही हम दुइए गोटा छी आओर कनिटा नीक रास्तासँ जाइए ई बलुआहा रास्ता दऽ कऽ जाइए फ्लाइओवर टपिकऽ ओहि दऽके जेबै तऽ बेसी नीक हैत हमर सङ्ग हमर माताजिओ रहत से हुनको हमरा लऽके जाइके छै बिआहमे ओतऽ हमरा काल्हि साँझ तक कोनो हालतमे पहुँचैके छै तऽ काल्हि भोरे तक अहाँ किछु कऽ कऽ ओम्हर आबि जेबै